स्वामी जी महाराज जी जेकी बुक आहे जंहिंमें हुननि जी जीवन जे बारे में हुननि जे संदेश जे बारे में लिखियलु आहे उन में जामु सुठा सुठा शब्द लिखियलु आहिनि हुन में स्वामी जी महारान महाराज खुले करे ॿुधाईंदा आहिनि की असां कुझु बि करे छॾियूं ॿाहिरां जा जेका ॿाहिरां जी जेकी पूजा पाठु आहे जेका असां आरती कंदा आहियूं या असां जोति ॿारींदा आहियूं या असां नमाज़ पढ़ंदा आहियूं या कुझु बि असां जेकी ॿाहिरां ई पूॼा पाठु कंदा आहियूं मंदर में मथा वञी टेकींदा आहियूं उन सां कुझु बि न थियणो उन सां हुन सां पाण खे मुक्ति न मिलिणी आहे त उहा ॻाल्हि मूंखे जामु सुठी लॻंदी आहे छा कंदे हुअ ई सचु आहे की जॾहिं असां अखियूं बंदि करे ऐं कन बंद करे जॾहिं असां ध्यान में वेहंदासीं उन परमात्मा का अची रही धुन खे ॿुधंदासीं उन परमात्मा जे ठहियलु शब्द खे ॿुधंदासीं तॾहिं असांखे ख़बरु पवंदी की असल में परमात्मा कहिड़ो आहे उन खां पोइ असांजो मिलाप परमात्मा सां थींदो त हुन जे लाइ इहो पहचानणु ज़रूरी आहे की असांजी जेकी बा ॿाहिरीं भक्ति आहे हुन सां कुझु बि फ़र्क़ु न पवणो आहे जेसिताईं असां कंहिंजे कोई गुरू जे सतगुरु जे कृपा सां नामदान वठी करे असां पंहिंजी भक्ति न कयूं